टी वी मे बहुत सारा न्यूज पेपर हमसब समाचार सब चीज सुनय छी देखय छी टी वी हमरा सबके घरमे अछि ओइमे सब भगवत भागवत भजन कीर्तन सबटा दै छै देश विदेशके खबरो सब दै छै आओर रङ्ग बिरङ्ग के सीरियल फिल्म हर इत्यादि सब चीज दै छै ओहिठाम हमसब बसि कऽ देखय छी सुनय छी आओर मनोरञ्जन करैत छी एहि सभके बारेमे टी वी के जे छै से सभटा न्यूज नीक लगैत अछि हमरा टी वी देखयमे बड़ नीक लगैत अछि ओहिठना हमसभ सभ चीज देखय छी सीरियल सिनेमा खेल रङ्ग बिरङ्गके सीरियल सभ सिनेमासब अबय छै भागवत कीर्तन रामायण महाभारत सभचीज देखय छी ओइ सभमे नीक लागैत अछि आओर पूजा पाठके भक्ति सेहो बढ़य अछि ओ जे देखय छी तऽ किछु पूजा पाठके सेहो सीखय छी देश विदेशके खबर सब सेहो सुनय छी समाचारो अबय छै आओर जे ओइ सबमे सबटा देखाबय छै कतऽ की भऽ रहल छै हमसब एखन घरे बैसल सबटा देखय सुनय छी पहिले के जमानामे ई सबके सुविधा नहि छलै हन आब बड नीक भऽ गेलै जे घरे बैसल जतऽ कतहुके गप शप सुनबाक रहय या देखबाक रहय ओ देख सकय छी सुनि सकय छी मैथिलीमे देखू हिन्दीमे देखू जाहिमे देखयके मोन हुअए से देखू सुनू पढ़ू लिखू ओइ सबसँ पढ़ाइ लिखाइ सेहो चालू होइ छै पढ़य लिखय सब सेहो छै आओर बच्चा सब इंग्लिशके जानकारी सेहो लै छै बहुत सारा इत्यादि ओइमे प्रोग्राम अबय छै